मझे सात्विक भोजन बहुत पसंद है और मैं कोशिश करता हूँ कि भोजन अपने घर में करूँ और अपने परिवार के साथ करूँ और उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम पूरे परिवार के लोग साथ बैठकर भोजन करते हैं